नलके जो पाणी पाइप लाइन द्वारा नलकनि जो पाणी साफ़ु शुद्ध थी करे नलकनि में ईंदो आहे ऐं उहो असां पीअंदा आहियूं उहो असां लाइ ॾाढो सुठो हूंदो आहे पाणी पीअण सां डा शरीर सुठो थींदो आहे जीवन में पाणी ॾाढो ज़रूरी आहे वॾनि वॾनि शहरनि में पाइप लाइननि द्वारा नलकनि जो पाणी वेंदो आहे पर गावनि में ईअं सुविधा कान्हे कि हिन करे गावनि वारनि खे ॾाढी परिते वञी करे पाणी भरे अचिणो पवंदो आहे शहरनि में ईअं सभु सुविधाइयूं आहिनि नलकनि जो पाणी असां लाइ ॾाढो शुद्ध हूंदो आहे पीअण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उन सां असांजी प्यास बुझंदी आहे ऐं जीवन लाइ पाणी बि ॾाढो ज़रूरी आहे गाव वारनि खे बि ईअं सुविधाऊं मिलणु खपनि इन खां सवाइ ॿियों हरहिक शहर में पाइप लाइन द्वारा नलके जो पाणी पहुचंदो बि आहे सरकार उन खे पहुचाईंदी बि आहे पाणी जीवन लाइ ॾाढो लाभदायक हूंदो आहे पानी साफ़ु सुथिरो बि हूंदो आहे उन खे शुद्ध करे पीअणु खपे